कोंकणी भाशेचो वापर करून टेक्नोलाॅजी क्षेत्रांत एक दारूट उगडलेंलें आसा कारण जे लोक जेंका जेंचे शिक्षण इंग्लिशींत जाल्लें ना जशे की जे थोडे जाण्टे आसतले जे फॉन्स एक वेळ वापरूंक जाणा आसतले पूण तेंकां इंग्लीश कळना आसतले तेंकां कोंकणी किबोर्डचो वापर करून जर कोणाक मेसेज कोंकणी भाशेंत धाडपाची आसा जाल्यार तेंकां कळटा तशी ती सोय आसा आनी हेचो खूब फायदो ते घेतात